गामियारि ओनसोलाव जायगानि आबादारि उतखौ सुंथानो थाखाय फालांगिरि फसंनायनि सोमोन्दै गोबां बिथिंफोर दङ जेरै जों नों आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबां सोलोंनानै लानांगौ माखासे आबादआरि खामानि मावनोब्ला जोङो गोबां सुबिदाफोर दङ जेरै एग्रिकाल्सार कर्स लानानै जोङो गोबां आइडिया बुथुमनानै जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो जोङो आबाद मावनायाव जोङो गोबां आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबां एग्रिकाल्सार निफ्राय आइडिया लानानै एबा कर्स फरायनानै जोङो माखासे नांगौ मुवा जानाय नांगौ बेसादफोरखौ जोङो लानो हायो आरो जोङो गोबां डिपारमेन्ट फोराव जोङो थागिबि हिसाबै जोङो साख्रि मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां रां खामायनो हायो जोङो फरायनानै गोबां आइडिया लानानै फरायनायनि गेजेरजों जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो जोङो एग्रिकाल्सार कर्स लायोबा जोङो गोबां सुबिदासिन मोननाय जायो जेरै नोंहा डिप्ल'मा कर्स थाखायोब्ला ज'ब नि सुबिदा बेजों लोगोसे नोंनि रोंखानाय गियानजों नोङो आबादखौ मावनो हायो आरो गोबां आइडिया फैनाय जायो बेजोंनो जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो गोबाङै जोङो सोरजिलांनो हायो आरो गावखौ थांनानै थानायाव जोङो जेब्लाबो जोङो राहा मोननाय जायो बिदिनो जों खालामनाय जोङो बयबो बेनिखायनो आबादारि जानो थाखाय जोङो कर्स लाग्रोनांगौ बेजों लोगोसे एग्रिकाल्सार जों जोङो एटास जानानै थानांगौ अब्लाना जोङो एग्रिकाल्सार नि लाइन खौ जोङो मोननो हायो